सुपौलमे एगो ओतए ऐतिहासिक अगर उल्लेखनीय स्थलक बात करी तऽ एतय तिल्हेश्वर मन्दिर अछि आ बिष्णु मन्दिर अछि जे उल्लेखनीय जगह अछि ऐतिहासिक जगहए ई जगह पर लोक मनक शान्ति कारण घुमय लऽ जाइए जे एगो ई उल्लेखनीय जगहए आ किछु एहन पार्कए सुपौलमे जे जे विकसित पार्कए ई पार्कमे जाइ से पहिले अनुमति लेबय पड़ैए या फिर किछु किछु एगो प्राइवेट फीस होइए जेकि जमा करायल जाइए ओ अन्दर जाइसँ पहिले अनुमति लएकऽ फीस जमा करयके बाद जाइए आ एतए अगर ऐतिहासिक स्थलक अगर हम बताबी तऽ कपिलेश्वर मन्दिरए कोशी नदीए हनुमान मन्दिरए तिलेश्वर मन्दिरए जे अधिक विकसितए आ यहीसभ जगह पर मनक शान्तिक दुर्गा मन्दिरए यहीसभ जगह पर जाइत छी आ मनक खुशी कारण ई ऐतिहासिक उल्लेखनीय जगहए